सबसँ ज्यादा हम लिखै चाहै छी अपना समाजपर कि समाजके कोना रहैके चाही की करैके चाही कोना बालबच्चाके पढ़ाबैके चाही कइसे खेतीबाड़ी करेके चाही अपन समाजपर एहिके लेल लिखऽ चाहै छी कि ओकर बेटासब मतलब पढ़ि लिखिकऽ बड़ आदमी बनै कोना पढ़ाबैके चाही कि कोना बेटाके पढ़ेतै कि ओकर बेटा बड़का बनि जेतै एहिसँ समाज हमर अगर विकसित होतै तऽ हमर समाज विकसित होतै तऽ हमर गाँवके नाम विकसित होतै हमर गाँवके नाम आगे जेतै एहिमे समाजके कहैके चाहै छिए कि ओ अपन बालबच्चाके बढ़िआँ इसकुलमे पढ़ाउ बढ़िआँसँ रहन सहन राखू अगर बढ़िआँसँ पढ़त बढ़िआँसँ रहन सहन रहत बड़ नीक रहत तऽ बढ़िआँ इसकुलमे जाएत बढ़िआँ समाजमे रहत बढ़िआँ इसकुलमे जाएत बढ़िआँ इसकुलमे पढ़त बड़का अफसर बनत बड़का अफसर बनत तऽ अहूँके नाम हैत आओर हमरा गाँवोके नाम भी होतै गाँवके नाम होतै अगर आओर जकर गाँवके नाम जब सुनतै आदमी कि कहतै कि हँ फलाँ गाँवके आदमी देखिऔ बड़ नीक केलकैए देखू ई परीक्षा पास केलकैए टॉप केलकैए ओकर बाबू माइ भी ठीक रहलै ओकर सर समाज भी ठीक हइ ताहिके कारण बच्चा आगे निकललैए समाजके हम एकेगो बात कहै चाहै छी कि ओ अपन बालबच्चाके हर चीजके अगर समाजमे छी तऽ समाजमे लऽ कऽ चलू समाजके लइकाके भी अहाँ इएह सिखैऔ कि बेटा पढ़ लिख आगे बढ़ गाँवके नाम होतौ बाप महतारीके नाम होतौ सबचीज ठीक रहतौ एहिसँ होइ छै कि गाँवमे भी अपन सबके एके बेर सीखि रहलक कि बालबच्चा अगर पढ़ि लेलक तऽ ठीक रहलक बालबच्चाके पढ़ाबऽमे बड़ नीक रहत अच्छा इसकुलमे पढ़ाउ सहीसँ स्वास्थ्य रखू समाजमे सहीसँ रहू बस इएह सब होइ छै